नमस्ते मैम अरे हमारे लड़के की शादी है हमको सोफा चाहिए बेड सोफा चाहिए डाइंग टेबल चाहिए कुर्सी चाहिए मेज़ चाहिए कौनसी लकड़ी का है किसका है बहुत महँगा है अम्मा इतनी महँगाई नहीं है जितनी आप कह रही हैं नीम की लकड़ी का नहीं है

वह कैसे है नीम की लकड़ी का कैसे अरे हमको ऑफिस में लगाना है सब मिल जाएगा ब्रेंच वगैरह मिलेगा वह कैसे है

हमको ब्रेंच से बताइए इस्कूल के लिए चाहिए वह कैसे हैं दस दस हज़ार का महँगा है ऊ

और किस

और कौन कौनसी लकड़ी है और कौनसी लकड़ी है अच्छा ठीक है अम्मा बताएँगे नमस्कार